असां वधीक त सिंधी में ई ॻाईंदा आहियूं त असांखे अलॻि अलॻि भाषाउनि जो त एतिरो ज्ञान ॿियों हिंदी में ॻाईंदा आहियूं बाक़ी ॿियूं भाषाउनि जो त कोई असांखे एतिरो कोन आहे सम्झ में ऐं असां वधीक सिंधी ऐं हिंदी में ई ॻाईंदा आहियूं ईअं जीअं बम बोले जा गाना झूलेलाल जा पंजिणा चालीहो साईं जन जा बि गीत त असां ॻाए वठंदा आहियूं असांखे त ॿियों कोई ज़रूरत कोन्हे की असांखे अलॻि अलॻि कुझु करण जी ज़रूरत कोन्हे असां ॻाए वठंदा आहियूं ऐं सिंधी ऐं हिंदी में